टी वी पर भोजन पकाने की चैनल में मैंने खाना बनाना नहीं सीखा ऐसा चैनल तो देखा मैंने खाना बनाने की विधि बताते हैं कुछ कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं खाना बनाने का लेकिन मैंने टी वी से नहीं सीखा खाना बनाना सिर्फ मैंने अपने घर से अपनी मम्मा से सीखा है और उसी से सारे भोजन पकाती हूँ आज मैं अपनी मम्मी की विधि से और बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ जिस पर खाकर मेरे परिवार वाले बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है मेरे हाथों के भोजन में और इसको बहुत ही ज़्यादा जैसे मेरे रिश्तेदार लोग हैं मेरे परिजन लोग हैं मेरे हाथ के खाना को बार ज़्यादा पसंदीदा बताते हैं कि अरे यार तेरे हाथ में जादू है बोलते हैं कि तेरे हाथ का जो खाना का जो स्वाद है न वह बहुत ही परफेक्ट है यानि हम लोग भी बनाते हैं तू जैसे बनाती है वैसे बनाती है बनाते हैं लेकिन हम लोग के जो खाने में स्वाद है वह तेरे जैसे खाना में स्वाद नहीं आता है